मुरगीके बच्चा पैदा होइ छै बच्चाके आँखि खोलैके लिए ओकरा दवाइ दिए पड़ै छै यदि आँखि नहि खुलै छै तऽ किछु दिन तक ओकरा दाना नरम दाना दिए पड़ै छै मुरगी तीन प्रकारके होइ छै देशी फार्मिन्ग चाइनीज फार्मिन्ग मुरगी पैँतिस चालिससे पैँतालिस दिनमे दुइसे अढ़ाइ किलो भै जाइ छै ओकरा लिए ओकरा दानामे ही दवाइ पड़ै छै पानीमे भी दवाइ पड़ै छै आओर मुरगी पैँतालिस दिनमे बड़ा चिकन काटिके ओकरा गरम पानिमे दैके पहिले उबाल पानिमे मुरगीके मूड़ी दाबिके ओहिमे दै छै फेर ओकर रोइआँ ओइआँके साफ करै छै फेर ओकरा काटै छै फेर ओकरा तैआर करै छै काटि खोँटिके बनबै छै फेर ओकरा दुइ तीन पानिसे धोइ छै साफ सुथरा करिके फेर ओकरा बनबै छै पहिले मुरगीके बनबैके दुइ गो तरीका छै एगो तऽ मसल्ला उसल्ला पिआज उआज दैके फेर कुरबाके डाइरेक्ट डालि दिऔ कुकरमे चाहे बरतनमे ढा झाँपि दिऔ कोनो ची बरतन लैके एगो छै कि ओकरा तेलमेके छाँकिके फेर मसल्ला उसल्ला फ्राइ करिके फेर ओकरा जब उबलै लागै छै तब फेर मुरगी माउसके देल जाइ छै मुरगीके चिकनके ओहिमेके एकर दुइ गो तरीका छै देसी मुरगी जे छै ओ मुरगी तीस दिन पैँतिस दिनके बाद अण्डा देनाइ चालू करै छै आओर डेलीके ओकर छै अण्डा आओर ओकर अण्डा पैँतालिस दिन तक ओ अण्डा दै छै तीस दिनसे देनाइ चालू करै छै तऽ पैँतालिस दिन तक अण्डा दै छै ओहि अण्डाके सेबै ले फेर अण्डासे बच्चा निकलै छै एगो होइ छै चाइनीज चाइनीजमे ओकरा पूरा फार्मोमे रहै छै तऽ रोइआँ रहै छै ओकरा पूरा शरीरमे आओर चाइनीज मुरगी ओहो भी से पचपनसे साठि दिनमे मुरगी दुइसे डेढ़से दुइ किलोके भै जाइ छै आओर देसी मुरगी ओ मुरगीके अढ़ाइसे तीन महिनामे ओ होइ छै एक किलोके डेढ़ किलोके ओ खाना मुरगीके दाना गेहूँ भी दै सकै छिए मकइ भी दै सकै छिए पर मकइके भाँगिके पीसिके नहि ओकरा दरड़िके मकइ दिऔ ओहोसे होइ छै देसी मुरगीके दवाइ दारू बहुत कम पड़ै छै फार्मिन्गके दवाइ दारू टाइमसे दिए पड़ै छै आओर चाइनीजके साठिसे पैँसठि दिनमे चाइनीज डेढ़ किलो सवा किलोके भै जाइ छै